इमली ब्राउनटीके नोवल वोदरिंग हाइट जे हम ऑर्डर केलहुँ आओर अहाँ जे पठेलहुँ हम पढ़लहुँ वोदरिङ्ग हाइटके जे स्टोरी बड नीक लागल जे कैथ्रीन आओर हितक्लीफके जे लव बॉण्ड से नीक लागल आओर ओहि नोवेलके जे प्रिंटिङ्ग आ सॉफ़्ट पेज जे पढ़ैमे भेटला सेहो हमरा नीक लागल ओकर कवर स्टोरी ओकर ओकर फ़ोरवोर्ड ओकर एपिलॉग सेहो हमरा नीक लागल